जी हम अमल कुमार अहाँसभके बीच ई कहय ले चाहै छी कि जे हम ब्लैक आओर व्हाइट फोटोग्राफीके प्रयोग कएले छियै एकरासँ कि होइ छै कि जेनाकि मानि लिअ पिक्चरके कलर कोडसँ जे छै व्हाइट ब्लैक एण्ड व्हाइट अथीमे बदलि देल जाइ छै देखै ताकि एहन किछु अच्छा चीज जेकि हमरा अहाँके ऊपर दर्शित होइए ओकर जे छै एक तरहसँ जे छै छाया लेनाइ भेल ओकरा जे छै व्हाइट ब्लैक के मिक्सिङ्ग आबै छै ई एक तरहसँ आकर्षण होइ छै लोकके ककरो अपना सोचपर डिपेंड करै छै ओ ब्लैक एण्ड व्हाइट राखय लेल चाहै छै सभके ओ राखय पड़तै ई जे छै सभके अलग अलग स्वभाव होइ छै विचार होइ छै जकरा जे जेना बढ़िआँ लगै छै ओ करै छै